ہمارے گاؤں میں چوری چاری ہوتے رہتا ہے چوری کرتے ہیں وہی گغریب لوگ کرتے ہیں جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے کسی کے ماں باپ نہیں ہے کوئی بچہ ہے وہ اناتھ ہے وہی چوری چپاٹی کرتے ہیں بچے سا وہی چوری کرتے ہیں ہماررے گاں میں جسےسے کئی بار موبائل چوری ہوا ڈکچا دکچا دکچی ہر چیز چوری ہوتے ہیں ہوتے رہتا ہے اثر دو دن پر تین دن پر مسجد کا بھی پیسہ چوری ہو گیا جیسے کہ مندر کا گھنٹی چوری ہو گیا ایسے ہوتے رہتا ہے کہئی تو پڑوسی میں موبائل بھی چوری ہو گیا ایسے چوری نہیں ہونا چاہیے پر کیا کرے جس کے پاس روزگار نہیں ہے گغریب ہے اس کے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ چوری کر کے اپنا گزارا چلاتا ہے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے چوری کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اپنا کما کے کھانا چاہیے کوئی بھی روزگار کرنا چاہیے چوری نہیں کرنا چاہیے